بائک چلانا ہمیشہ سے میری خواہش ہوتی تھی پر مجھ کو کوئی بائک نہیں دیتا تھا پھر ایک دن مجھ کو ملتا مجھے میرا دوست ملا جس کو نہیں پتہ تھا کہ مجھے بائک چلانے آتی ہے وہ دوست نے مجھے بائک دے دی چلانے کے واسطے دوست مجھے بائک دیا جب میں نے بائک لی اور جھٹ سے اسٹارٹ کر لیا اور گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا پتہ نہیں تھا کہ مجھے گاڑی چلانے آتی تھی پھر بھی میں گاڑی لے کر چل چکا تھا مجھے بہت ڈر ہو رہا تھا بت مجھے بہت خوشی تھی کہ مجھے گاڑی چلانے ملی ہے اس لیے میں گاڑی لے کر ڈرتے ڈرتے آرام سے گاڑی چلانا شروع کرا بریک کے اوپر قابو رکھ کے اپنے گاڑی کو پورا اپنے کنٹرول میں رکھ کے آرام آرام سے گاڑی چلا رہا تھا میں اسپیڈ نہیں چلایا گاڑی آرام آرام سے گاڑی لے کر جہاں جانا تھا مجھے وہاں پہ سکون سے گاڑی لے لے کر جا کر بنا ٹھوکے بنا بھگائے لے کے جا کر میں وہاں رکھ دیا تھا گاڑی